एगो चार्जर किनलियै से मोबाइलके से बड्ड नीक हइ से चार्ज तुरत होइ जाइ हइ देखियौ कते सुन्दर चार्जर हइ जे अच्छासँ चार्जो हो जाइ हइ बढ़िआँसँ अइमे बौलो आर चार्ज हो जाइ हइ आदमियो आरके गोतनि कहय हइ तोरा जल्दी भने मोबाइल चार्ज हो जाइ हइ अहाँके से हमरो एहने चार्जर किना देब ने बड़ सुन्दर हइ से हमर पुतहु कहय हइ मम्मी अहाँके बहुत चार्जर नीक हइ से हमरा एगो किना दू ने कहलियै चलिहऽ ने किना देबऽ बढ़िआँ चार्जर हइ से मोन होइ हइ कि दू तीन गो आर चार्जर खरीद लेती रहय से बड्ड नीक हइ बेटियोके भेज देती रहय कीनके से बहुत अच्छा हइ चार्जर